آج کل کی نئی نئی تکنیکوں سے ابھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہں ہم کو جانا ہو تو پہلے جا کے کھڑکی پہ کھڑے رہو بہت سارا نمبر لگاؤ پھر ٹکٹ لو پھر کئی بس ٹرین میں جا کے گھسنے کا اور بیٹھنے کا ابھی وہ نئی تکنیک سے کیا ہو گیا کہ پہلے سے ہی گھر میں بیٹھ کے وہ کچھ تو موبائل میں کر کے اس سے بکنگ ہو جاتی ہے ایسی اور بس کا ٹائم وائم بھی پتہ چل جاتا ہے بس جو جو ٹائم ہے وہ ٹائم پہ جا کے اس کے اندر سیٹ نمبر رہتا ہے ادھر جا کے بیٹھ بیٹھ جانے کا اپنا ٹکٹ بکنگ ہو جاتا ہے اور کہیں دور جانا ہے تو وہاں پہلے کے لوگوں کو اتنا پریشانی ہوتا تھا کہ وہاں ٹھنڈی ہے بارش ہے کبھی دور گاؤں جانے کا ہے تو وہاں پہ کیسے موسم ہوگا اس کے واسطے بھی پریشان رہتے تھے ابھی تو نیا وہ موبائل میں دیکھ لو کہ وہاں پہ کیسا موسم ہے تو اس کے حساب سے پیکنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تک نئی تک نئی تکنیک سے یہ سب سہولت ہو گئی ہے جو آرام سے پہلے گھنٹوں اس کے لیے ادھر دھوپ میں بھاگو لائن میں لگو پھر بس میں گھسنے کی دھکا مکی کرو ویسا اب نہیں ہوتا ہے ابھی اس کو فون پہ ہی بچے لوگ کر لیتے ہیں آرام سے اور سہولت ہو جاتی ہے بوڑھے لوگوں کے واسطے بھی سہولت ہو جاتی ہے